मां जेकी शइ ठाही आहे ऐं उन खे उहा शइ वण वणी आहे त उन जी रेसपी मां लिखी करे उन्हनि खे व्हाटसप या ॿिई कंहिं सोशल मीडिया ते लिखी करे मोकलींदो आहे आहियां या त जंहिं महिल फ़्री हूंदा आहियूं त उन खे मां हूअ रोटी मां साम्हूं ठाहे करे बि ॾेखारींदो आहियां ऐं जंहिं महिल मां फ़्री हूंदो आहियां तंहिं महिल गूगल्स तां अलॻि अलॻि ब्लॉग्स तां रेसपियूं लिखियल या यूट्यूब तां रेसपियूं ॾिसी करे उन्हनि खे लिंक ऐं आउं उहा ब्लॉग्स जी लिंक्स बि शेयर कंदो आहियां जंहिं सां उहे ॾिसी करे उहे बि सुठा सुठा खाधा ठाहे सघनि